म्हाका म्हाका खूब आवडीं आसा तांतूतली म्हणजे पयली आवड म्हणजे म्हणजे रांदपाची म्हाका तरेकवार अशें खाणां तरेकवार जेवणां करीन दिसता आनी म्हजे मनशांक घालीन दिसता म्हाका आनी हांव करतांय बी म्हजें रांदप बरें जाता अशें म्हाका लोक सांगतात म्हजीं मनशां सांगतात आनी म्हाका विचारतातूय बी तुवें कशें केला हें किवां आपल्याक मातशें करून दाखय तूं कशी करतां कशें करता ती अशें म्हणून आनी हांव न्ही लोकांक दाखयताय बी आनी करूनूय दितां ही एक आवड जाली म्हजी दुसरी म्हणजे म्हजें झाडांची म्हाका फुलां झाडां रोंवपाची खूब्ब म्हणजे खूब्ब आवड आसा पोरसूभर म्हाका झाडां लायन शीं दिसतात म्हजे कडेन खूब्ब तरांचीं झाडां रोयल्यांत हांवें गुलाब शेवतीं आनीक कितें कितें दशणीं तरेकवार दशणीं कितलें दशणींचें आनी कितलें कितलीं झाडां आसा म्हजे कडेन हो म्हजो एक छंदूच जावन पडला आतां सामको मागीर तिसरी आवड म्हणजे म्हजी शिवण हांवें म्हजें कपडे हांवें म्हाका कळत पासून म्हजें कपडें हांवें म्हजेंश म्हजें कपडें हांवेंच शिवल्यांत सगळें आनी मागीर म्हगेर दोन चलयां आनी एक चलो चल्या म्हणटकूच तितले कपडे लाग नाशिल्लें तांका थोडें जाल्यार पुरो आशिल्लें पूण चलयांक कपडें खूब्ब लागतात पयली तांगे धाकटे विस्तीद मागीर व्हडले विस्तीद मागीर चुडीदार हाजें हाजेर हांवें खूब्ब म्हणजे खूब्ब भार घालो सामको आनी तरेकवार शिवलें हांवें केन्नाच भायले कपडें शिंवून घेवं भायले कपडे रेडीमेडूय हाडुंकना आनी शिंवुनूय घेवुना हांव स्वता तांकां शिंवून घालतालें आनी मशिनार मागीर बसून मागीर तें सगळें शिंवप मागीर पयली बशेन हातान न्ही मशिनार बसून शिवतालें मागीर कपयाळीं मागीर गोदड्यो मागीर ते पोळेर तेंयी शिंवतालें अशें करून ही म्हजी अशी म्हजी आवड ही सामकी आत्तां सुद्दां जर म्हाका कोणें सांगत क्लासा चल तू खं थंय बरें कितें शिकयतात म्हाका कळना तें तर म्हजी आत्तां तयारी आसा पूण आतां हांव इतलें जाण्टें जाला ती टिचरूच म्हाका थंय घेवची ना कारण शिकणारींच भुरगीं ल्हान आसतलीं आनी हांव व्हडलें आसतलें पण तरी सुद्दां जाण्ट्यां खातीर जर कोणेंय क्लास काडीत तर म्हाका अजून शिकपाची खूब खूब आवड आसा अशी म्हजी आवड